ओंख्रि ओंखामखौथ' न'आवहायनो आङो सङो एखम्बा आलासि फैयो न'खराव आलासि फैबा जाहोहरनांगौ जायो ओंख्रि ओंखाम एखम्बा सङो ओंख्रि मोननै मोनथाम भाजा भुजा झल अरजोंनो सङो आं अरावनो थाब मोनो होननानै बनजों बिदिनो संनानै जाहोहरो आलासि फैयो आंनि न'नि मानसि फैयो एखम्बा आइमोन आदामोन आरो एखम्बा आलासि गोजाननि फैयो बिसोरखौ संनानै जाहोहरो एखम्बा फिसाजोनि एखम्बा समाव माब्लाबा बार्डेफोर बानायो बुरजा आलासि जायो बिदियावबो ओंखाम ओंख्रि संनानै जाहोयो संनाय खावनाय बिदिनो थाब जायो होननानै अरावनो सङो आङो बिदिनो साहाफोरखौ गेसआव फुदुंनानै होयो आलासियाथ' फैयो एखम्बा माब्लाबा साथाम साब्रै एखम्बा माब्लाबा बबावबा प्रग्राम जायो मानसि बुरजा जायो बिदियाव बेखौबो संनानै जाहोनांगौ ओंख्रि बुरजा बुरजा संनानै जाहोनांगौ ओंखाम बुरजा संनांगौ जायो प्रग्राम जायोबा बार्डे बानायोबा आरो आलासि बुरजा फैयोबा जाथि खुर्मा फैयो आंनि न'नि आइ आदा बाहागि फैयो गोजाननि फैयो एखम्बा उदालगुरिफोरनिबो फैयो बिसोरनोबो संनानै जाहोहरनांगौ जायो

बिदिनो बुरजा बुरजा संनाय जायो ओंख्रि ओंखामफोरखौ अरजोंनो सङो गेसाव साहा फुदुंनानै होयो जाहोहरो मानसि बुरजानि ओंखाम ओंख्रि संनानै जाहोयो आङो बिदिनो अरजों थाब जायो नालाय सङो ना बेदर बेफोरबायदिखौ आं अरावनो सङो संनानै जाहोहरनाय जायो आरो आलासियाथ' फैयो फैनायालाय फैद्रायैबो नङा बिदिनो सानै साथामआथ' बिदिनो फैबाय थाखायो सम सम गोबावजों बिदिनो प्रग्राम बानायनाय जायो आरो आरो मा होनबावनो

सै जानाय